धान के समय में धान का अथी कथी कई छ मज़दूरी का खोजना पड़ता है बीजी लाना बीज लाना पड़ता है धान का बलोक से विराना पड़ता है वर्षा का आशा तकते है तो वर्षा नहीं होता है तो पानी भी पटाना पड़ता है ओई के बाद कथी कहै छै रोपने समय में मज़दूर को खोजते है मज़दूर जल्दी नहीं मिलता है तो कैसे उसको उपाय करके कोशिश करके लाते हैं तो धान रोप धान को महीना धान रोपाता है एको बाद तैयारी बिची हो जाता है तो फिर उसको खेत तैयारी करके वर्षा को आशा ताकना पड़ता है वर्षा नहीं बारिश नहीं होता है तो फिर पानी का उपाय करना पड़ता है तो पानी को उपाय करके जल्दी आने के नहीं मून आते हैं तो उसको कोशिश करके लाते हैं पैसा देना देने पड़ते है उसको बाबु दैया करके खाना पीना भी उसको खिआते हैं तो जाकर उसको धान रोपनी होता है उसको बाद उसको रोपये पैसा भी जितना बात हुआ होता है उतना देते है ओई के बाद उसको पानी पटाते है फिर उसको खाद ओमे मरते हैं फिर उसको तैयारी करके फिर फिर फिर दूसरा बेर धान को धान को लाते हैं धान को लाकर उसको बिची को गिरा के तैयारी करते है बिची फिर उसको कथी कहै छै तैयारी हो जाता है तो फिर पानी पटा कर वर्षा को आशा ताकते है वर्षा नहीं होता है तो फिर उसको पानी का उपाय करके पानी ला पटाकर बाऊ होता है आलु में कार्तिक महीना आलू में तैयारी खेती करके खाद आर लाकर बिची तैयारी करके आलू का किनाके आत तो उसको बस तैयारी होता है और फिर आलू का रोपने के बाद पन्द्रह बीस दिन के बाद मकई का बिछी किन के आता है ब्लोक से ओई के बाद फिर मकई का बिची रोपाता है फिर उसको तैयारी होने के बाद मकई होने के बाद फिर पटता है पानी को उपाय करते हैं पानी रो होता है फिर खाद छिटते हैं फिन यह मज़दूरी को खोज कर लाकर कमैनी कराना पड़ता है ओई के बाद कथी कहै छै